सीतामढ़ी जिला गाम मे जे गन्ने बढ़िऑं तऽ गन्ने के खेती है मशरूम के दालि आओर सभ होइ छै सभ जे समय से मगर जादा फेमस मानल गेलै मशरूम दालि रहर दालि मसूर आओर जादा करके तऽ ओ मे गन्ना होइ छै गन्नाके तऽ सभ बहुत काम लगै छै न तऽ छठि छठिके टाइममे पहिले बिकी एगो गन्ना दस रुपआ मे बिकै है छोट छोट टुकड़ा करि के छठि माता के चढ़ै हय आओर उससे जे जादा आओर उससे भी जादा मुनाफा बिना चीनी मील अपना ओ अपना गाड़ी भारा करवाके सेन्टर खोलबाके अपना ले ले जाइ छै तऽ मीठा गुड़ शक्कर बनै छै आओर ओ जे मसरुम दालि के फसल होइए धान भी फसल बढ़िऑं से गेहूँ भी होइए बढ़िऑं मगर सभसे फेमस मानल गेल है मशरूम पपीता आओर गन्ना गन्ना होइ छै बढ़िऑं से पपीता भी होइ छै मगर पपीता हमरा एहने पपीता के केना मिट्टी ओ मिट्टी दोसर जगहसँ मङ्गाओल जाइ छै पपीता उपजाबै के लेल आओर पपीता मे काफी मुनाफा है पपीता मे जो दबाइ उबाइ नहि लगै छै न ओ मिट्टी ही ऐसे मिट्टी ही एहने एहने मिट्टिये छै न मिट्टी पड़ला के बाद ओ तीन महीना पे पपीता पाकि जाइ है आओर खा सर्दी जुखाम ओ पपीता एहेन चीज है न ओ खाने के बाद शरीर मे कोइ चीज के रोग बीमारी नहि मिली गेस्टिङ्ग के बीमारी उमारी भेलै तऽ पपीता खाइ तऽ ठीक हो जाइ छै न हाँ मशरूम है केना बनै है तऽ मशरूम के जे जगह ओ चारू बगल से खेत मे बस घेर के जाली लगाके ओ बनिहा से ओकरा समय से पानि देल जाइ है समय से ओकरा समय से मिट्टी चढ़ाबल जाइ है मशरूम के भी बढ़िऑं से खीचते हुए ओ गन्ना के है तऽ गन्ना के है जे गन्ना गन्ना मे काफी मोनाफा है मोनाफा है मगर बहुत नुकसानो है नुकसान है तऽ एहिमे देखे के होइ छै न कि अपना देखे के रोज गन्ना के कि केतना मोटापन हाइट हो गेलै ओहि हिसाब से काटिके अनुसार से पीला पत्ता गन्ना के पत्ता पे पीला हो जाइ है फेर तऽ ओ पीला हो जाइ है तो देखे के होइ छै दबाइ स्प्रे लगाबै के होइ छै ओहि हिसाबसे कीड़ा मकोड़ा गन्ना के ऊपर न लगै छै मगर सभसे जादा मुनाफा गन्ना गन्ने मे है आओर मशरूमो मे है पपीतो मे है मगर पपीता के है ओहि हिसाब से मिट्टी मे लागै के होइ छै मिट्टी ओकर अलग से लाबै के होइ छै सीतामढ़ी गमली के क्षेत्र मे है मगर ओ अलग गाॅंव से मिट्टी मँगाबै के होइ छै पपीता के लेल तऽ पपीता अहाँ खाबै बढ़िऑं से टेस्टिङ्ग लगतै आओर धान के सीजिन मे भी धान बढ़िऑं से होइ छै समय से अगरर समय से बारिश भेलै तऽ आओर उपजा होतै आओर मुनाफा होतै आ भगबान ऊपर से पानि जल न गिरतै तऽ ओ अपना मेहनतसँ अपना कर्तव्यसँ करही के होतै मशीन से मोटर से एकदम पम्पिंगसेट से अपना करिके उसका जोन मोन लगाके दू पाइ खर्चा लागल होतै तऽ ओकरा ऊपर करही के होतै न मेहनत हमलोग मजदूर किसान आदमी है जब तक जे कोइ चीज मे मुनाफा नहि होतै न तऽ जब तक कोइ काम हमसभ न ऐसे बेगर ना करबै बेगर पुछल कोन काम हमे ऐसे न करबै आ एक एकबात आओर है दीदी लोग भैया लोग कि गन्ना गन्ना है न गन्ना तो गन्ना बढ़िऑं चीज है ओ लाभदायक चीज है गेस्टिकके बीमारी हो जाइ छै सुलबाइ हो जाइ छै आ जौन्डिस हो जाइ छै तऽ गन्ना पहिला गन्ना तोड़ि के पत्ता के हटा निचोड़ के गिलास मे निमू डालके पियै है गिलास मे तऽ ओ ठीक हो जाइ छै गन्ना एक एहेन चीज लाभदायक आओर फायदामन्द चीज है गन्ना मगर आब गन्ना धीरे धीरे हमरा आब ई हमरा इहाँ कि है न आब गन्ना के खेती धीरे धीरे बढ़ रहल है बढ़ रहल है आ खेती भी मेहनत भी जादा एहि मे होइ है सुबह शाम देखै के होइ छै ई हॅं जानवर पक्षी सभ जागै है गन्ना सभ जादा नुकसान करै है मशरूम तऽ फूल ओकर बाढ़िऑं लागै है कुत्ता बिलाइ सभ घुसि अबै है खिड़की से वन जानवर है तऽ ओ क्या करते है न जड़ से कोड़ के खा जाता है खा जाइ छै मगर ओकरा बढ़िऑं से निगरानी करके देखै के होइ छै जे कि केना कि नहि की हो रहल है आओर गन्ना सभके ई सभके बारे मे आओर खेती अपना मिला मशरूम के भी बढ़िऑं दलहन के भी होइ छै बढ़िऑं मसूर मसूर के खेती भी बढ़िऑं होइ छै मगर सभके बनाबऽ लए मगर फेमस सीतामढ़ी हमर एन्ने क्षेत्र मे सभसे फेमस मानल गेल है मशरूम आ गन्ना सभसे फेमस है गन्ना बहुत दूर दूर तक ले नाम शोर है कि जिला प्रखण्ड मे बढिऑं से गन्ना होइ छै एहिमे आओर मगर धीरे धीरे आब सभ आब अथि हो रहल है गन्ना के